योग का अभ्यास और व्यक्तित्व विकास आत्मखोज को आसान बनाता है और रहे योग ने अब से व्यक्ति को व्यक्तित्व विकास में बहुत सहायता मिलती है साथ ही साथ शारीरिक विकास में भी सहायक है योग योग के वजह से ही व्यक्ति अपने मानसिक और सारी बीमारियों को दूर किया जा सकता है इसके साथ ही योग जो है वह योग के कारण ही भारत की एक अलग पहचान बन पाई और विश्व यदि भारत की बात करें तो यो विश्व योग दिवस भारत के के कहने पर ही विश्व स्तर पर नई पहचान मिली यो योग से व्यक्ति का मन में भटकाव नहीं होता है इसके साथ ही कार्य करने में कुशलता प्राप्त करता है इसलिए हर व्यक्ति को समय समय पर योग का अभ्यास करना चाहिए और इनसे बड़ी से बड़ी गम्भीर से गम्भीर बीमारियों को दूर किया जा सकता है इसलिए योग इसलिए कहा जाता है कि योग रोग का निरोग हो कर देता है व्यक्ति को इसलिए योग हम व्यक्ति को हमेशा करना चाहिए